ہمارے علاقے میں نقل و حمل کے طریقوں میں بہتری لانے والی چیزوں میں سے یہ کہ سب سے پہلے وہاں سے جو ٹرین کا سویدھا دیا جائے میٹرو سویدھا ہو سرکاری بسیز ہو کیوںکہ لوکل بس اپنی اپنی سواری پر لوگ چل چلتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب سو لوگ جا رہے ہیں سو لوگ اپنی پرسنل کار سے جائیں گے پرسنل بائک سے جائیں گے تو اگر وہاں پر کوئی سرکاری بس ہوتی ایک ٹرانسپورٹ سسٹمیٹکلی ہوتا تو جو پریشانیاں سو لوگوں سے ہوتے جو پردوشن پیدا ہوتا وہ پردوشن رک جاتے اور آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہوتی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایک ساتھ دس لوگ ہوتے جہاں دس گاڑیاں چلتی وہاں ایک گاڑی سب کو لے جاتا تو یہ کہ وہاں پر ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے سرکاریں اپنی بس دے میٹرو سسٹم ہو